हमर सबके संस्कृतिमे विवाहक समारोह या कार्यक्रम बहुत विस्तृत अछि हमरा सबमे हर तरहके संस्कारके पालन कयल जाइत अछि चाहे विवाहमे हमसब देखैत छी जेकि बहुत तरहक संस्कार होयत अछि ओतेक तऽ नाम याद रखनाइ कनी असम्भव अछि तऽ हमरा ओतेक नाम नहि याद अछि लेकिन किछुके नाम हमरा याद अछि हमरा सबमे सबसँ बेसी पाणिनि कन्यादान ओहि सबके अधिक महत्व अछि अछि कहैत छै कन्यादान केनाइ बहुत पुण्यके काज अछि तऽ जे हिसाब से पुण्यके काज अछि ओहि हिसाब से विवाहके समारोह हमरा सबमे बहुत अधिक कयल जाइत अछि अछि ओहिमे हर तरहके हर पक्षके लोककेँ महत्व देल जाइत अछि अछि दोसर सबके देखैत छियै जे हुनकर सभक विवाह समारोह कनी अलग होइत छनि ओहि सबसे देखियै तऽ हमर सबके जे संस्कार होइत अछि विवाहमे ओ ओहि सबसे काफी अलग होइत अछि हमर सबमे कनी अपनापन बेसी होइत अछि हँसी मजाक बेसी होइत अछि एहि सब कार्यक्रममे ई सब समारोहमे तरह तरहके रस्म कयल जाइत अछि तरह तरहके संस्कार कयल जाइत अछि